हा हा मूं त हुन प्रेमचंद जूं कहानियूं बचपन में ॾाढियूं पढ़ियूं हुयूं उहे ॾाढियूं वणंदियूं हुयूं ऐं हाणे थोरी वॾी थियसि त अमरा अमृता प्रीतम जी कहाणियूं ॾाढियूं वणंदियूं हुयूं उन्हनि सां ई प्रभावित थी मूं घणेई अहिड़ियूं कहाणियूं लिखियूं जेके थोरियूं दुखदाई हुजनि अमृता प्रीतम जी जेका बि कहानी हुजे ऐं हाणे त टी वी में थी एकता कपूर आई आहे उहे कहाणियूं थी लिखे त हुन जूं कहाणियुनि सां मां प्रभावित त कान आहियां लेकिनि कुझु कुझु हुन मां खणी वठंदी आहियां कि ही ॻाल्हि ठीकु आहे हीअं लिखी थी सघिजे त मां प्रभावित थी अमृता प्रीतम प्रेम चंद्र एकता कपूर ऐं इअं पढ़ंदी रहंदी आहियां ऐं उन्हनि सां थी ओड़ियूं ई कहाणियूं मूंखे वणंदियूं आहिनि त पोइ हुन ई टाइप सां थोरो फ़ेर गेर करे ऐं मां लिखी वठंदी आहियां जॾहिं कि असांखे कहाणियुनि जो पढ़ण जो बि शौक़ु रखणु खपे ऐं हाणे अॼुकल्ह ई निकिता आहिनि त टी वी ते त माण्हू उहो वधीक था ॾिसनि पर कहाणियूं लिखां थी कि भई हाणे बि माण्हू पढ़नि त सुठो थिए मां उन्हनि लेखकनि जी साराह कंदी आहियां जेके पुराणे ज़माने जूं कहाणियूं हाणे वरी कान थियूं अचनि छा कजे लेकिनि अमृता प्रीतम जी कहाणी त ॾाढी सुठी थींदी मूंखे वणंदी आहे